हमारी पहचान हमारी आवाज़ से होती है कभी कभी हम किसी चीज़ से इरिटेट हो जाते हैं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या थकान हो जाती है तो हमारी आवाज़ में करकता आ जाती है इस चीज़ को नियंत्रित करने के लिए हमें सब से पहले जब भी ऐसी स्थिति आए हमें ख़ुद में संयमता रखने की आवश्यकता है थोड़ा आवाज़ धीरे रखने की आवश्यकता है थोड़ा सा शांत रहने की आवश्यकता है मैं मेरी अपनी आवाज़ को अच्छी बनाए रखने के लिए सुबह व्यायाम करता हूँ ओम का उच्चारण करता हूँ उसके बाद मुलेठी एक जड़ी बूटी आती है उसका सेवन करता हूँ गर्म पानी का ग़रारा करना गर्म पानी पीना ठंडी चीज़ों का कम से कम सेवन करना अचार हो गया खट्टी चीज़ों का परहेज़ करना ये सब चीज़ें आवाज़ को बनाए रखने के लिए बहुत सहायता करती है तथा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है